हा जॾहिं बि मुंहिंजे फ़ोन में या कॉम्पूटर में या लेपटॉप में का ख़राबी ईंदी आहे त मां ठाहिण वारे मर्कज़ खे फ़ोन कंदो आहियां ऐं हुनजे ठाइण वारा कारीगर थोरे वक़्त में अची करे उहा ठाहे वेंदा आहिनि ऐं हिनजी जेका सर्विस जेका हूंदी आहे हुनजो जेको ठाहिण जो तरीक़ो हूंदो आहे तमामु सुठो आहे ऐं ऐं इहो तमामु मदद मददगार हूंदा आहिनि